हमें सरकारी योजना जैसे स्वास्थ्य केंद्र है गाँव में प्राथमिक स्वास्थ केंद्र जिस पर ए एन एम बैठती है अपना सेवा देती हैं आशा भी आती हैं उस पर जिस जो सुविधा पहले यह सब नहीं था जैसे जैसे गर्भवती महिला है तो उसको पोषण के लिए चावल दाल दिया जाता है आंगनबाड़ी केंद्र पर बुलाकर के और बच्चा जब जन्म लेता है उस समय उसका पंजीकरण उसी आंगनवाड़ी केंद्र से होता है और बच्चों को समय समय पर टीका उपलब्ध कराया जाता है और वह जो चार्ट दिया जाता है पंजीकरण के बाद तो समय समय पर बच्चों का टीकाकरण होता है यह सारी सुविधा पहले नहीं था लेकिन अव स्वास्थ्य केंद्र प्रत्येक गाँव में एक स्वास्थ्य केंद्र है उस पर जाकर के अपना समय समय पर दवा भी दिया जाता है जे फलेरिया का दवा हुआ बिटामिन का दवा हुआ ये सब भी कैल्सियम का दवा हुआ तो ये सब भी वहाँ उपलब्ध रहता है सरकार के द्वारा जो मुफ़्त में दिया जाता है जैसे बच्चों का टीकाकरण हुआ वह सारी सुविधा जो है पहले नहीं था लेकिन यह हमारे क्षेत्र में स्वास्थ्य में काफ़ी सुधार आया है सुविधा भी है और हम इसमें अपना जो है बच्चों का रजिस्ट्रेशन करवाते हैं

दिया जाता है तो पहले गाँव में डॉक्टर भी नहीं था लेकिन स्वास्थ्य केंद्र खुलने से क्या हुआ उस पर डॉक्टर भी प्रतिदिन आते हैं आशा भी रहती है घर घर जाकर के समय समय पर जो पोलियो का जैसे दवा है वह भी पिलाया जाता था पोलियो मुक्त आज भारत हो गया

सारी सुविधा जो है सरकार के द्वारा मिला आज हम स्वस्थ हैं हमें बिटामिन की गोली जो मिला कैल्सियम जो मिलता है उससे भी हमारे जीवन में हड्डी मजबूत होता है कैल्सियम से तो ऊ भी जो है सरकार के द्वारा स्वास्थ्य केंद्र पर हमें उपलब्ध है पहले की अपेक्षा काफी सुविधा मिला है गाँवों में स्वास्थ्य सेवा में जाकर के केंद्र में जाकर के हम अपना जो है समय समय पर इलाज कराते हैं तो हम कह सकते हैं कि गाँव में ही सारा सुविधा उपलब्ध है जब हमें ई सुविधा छोटी छोटी बीमारों में तो हम गाँव में ही प्राथमिक उपचार हमारा इसी स्वास्थ्य केंद्र में हो जाता है और जैसे बड़ा बड़ा बीमारी जो है जो यहाँ पर उपलब्ध नहीं है तब हमें शहर में जाना पड़ता है लेकिन हमें सारी सुविधा जो है यहीं मिल जाती है इसलिए हम कह सकते हैं जो हमारा जो है भारत हमारा जो बिहार है वह पहले से काफी ही गाँव में ही सब सुविधा मिल रहा है और हम लोग अब विकसित हैं विकास भी नहीं कहा विकासशील नहीं विकसित हम लोग हो गए हैं और सरकार के द्वारा जो है वह समय समय पर सारी योजना के बारे में हमें जानकारी भी मिल जाता है स्वास्थ्य के बारे में कोई योजना अगर आता है तो उसमें हम अपना रजिस्ट्रेशन भी करवा लेते हैं और सारी सुविधा को प्राप्त कर लेते हैं